हँ की सब कतऽ छियै गाम घरमे की सब बेचै छियै की सब बेचै छियै चलू झींगा की भाव दै छियै झींगा की भाव दै छियै झींगा चालिस टके आ भिंडी अच्छा आ परबल

अच्छा आओर कोन साग सबजी राखैत छियै चठैल की भाव छै चठैल की भाव दै छियै अच्छा दोकान लगेलिए साग सबजी अपना उपजाबै छियै कि खरीदके बेचैत छियै अपना उपजाके बेचैत छियै कि खरीदके बेचैत छियै खेतके बेचैत छियै उपजाके

अच्छा तब ओ सबजी तऽ अच्छा छै खाना चाही

हँ ठीके छै भिंडी दै दिऔ एक किलो परबल दै दिऔ एक किलो

ठीक छै आइकाल्हि तऽ मूँगके समय छै मूँग की भाव छै ठीक छै मूँग कै टका छीकै मूँगके अभी दालिके समय छै मूँगके दालि चाहोके दोकान कयने छियै गाम गाममे आबिके कनिटा ठेला लै लिअ गाम गाम बेचबै तऽ मतलब जेहो जेकरो जानकारी नहि छै ओहो खरिदतै

ठीके छै तब लोकके सुबिधा होयतै

जरूरीके चीज तऽ सबजिए छै